जय झुलेलाल दिल्ली असांजे देश खां ॿाहिरि या दिल्लीअ खां ॿाहिरां जिते माण्हू ईन्दा आहिनि उन्हनि खे दिल्लीअ में चांदनी चौक ते पराठे वाली गली आहे हुते मशहूरु आहे इलाही हुन में देसी गिह में पराठा ठाहे करे ॾींदा आहिनि हर तरह जा पराठा काजूअ जा गोभी जा खोए जा पराठा आलूअ जा पराठा चीज़ पराठा सभु तरह जा पराठा ठाहींदा आहिनि ड्राए फ्रूट जा पराठा उते इलाही तरह जा वैराएटी अलॻि अलॻि वैराएटी मिलंदी आहे पराठनि जी उन सां टे भाॼियूं चटिनी चटिनीअ में केला पयलु हूंदा आहिनि उहे टेस्टी इलाही हूंदा आहिनि साणु लस्सीअ जो गिलास मिठी लस्सी या नमकीन लस्सी जेका बि तव्हां पसंदि कयो उते अगरि वञनि त इहे ज़रूरु ट्राए कनि ऐं उते चांदनी चौक ते ई पराठे वाली गलीअ साम्हूं नटराज वारो आहे उन जी टिकी बि टिकी बि टिकी ऐं दही बल्ला ॾाढा मशहूरु आहिनि माण्हू इलाही परियां परियां ईन्दा आहिनि उते इलाही न नन्ढी सी दुकानु आहे ऐं घिटीअ जे कोने ते आहे उते एॾी भीड़ लॻल हूंदी आहे माण्हुनि जी की लाईन लॻल हूंदी आहे उते उते ई बिही करे खाईन्दा आहिनि उन सां साण हिकु झकास रेस्टॉरंट आहे उते साऊथ जा डिश मिलंदा आहिनि उते पाव भाजी दाॿेली वग़ैरह ऐं कमला नगर आहे कमला नगर अचनि म उते बि ॾाढी वैराएटी मिलंदी आहे ओम दी हटी ते छोला भटूरा ॾाढा मशहूरु आहिनि चाचा छोले भटूरे चा छोले भटूरे वालो बैंग्रा रोड ते आहे उते वञनि ऐं नईं सड़क ते चांदनी चौक में नईं सड़क आहे उते छोले कुल्चे वारो आहे उन जा छोला कुल्चा घिटीअ में बीहंदो आहे उन जा ॾाढा मशहूरु आहिनि या त स्ट्रीट फूड में गोलगप्पा इ इलाही इलाही मतिलबु वणंदा आहिनि खाइण में टिकी पीस दही बल्ला गोलगप्पा दही पापड़ी इहे सभु खाइणु त ॾाढो ॾाढा ख़ुशि थींदा ऐं रोशनारा रोड ते हिकु रेड़ी वारो बीहंदो आहे ऐं छोला हे सौरी दही बल्ला ठाहींदो आहे उन जा दही बल्ला ॾाढा टेस्टी हूंदा आहिनि अगरि कोई खाए त उन्हनि जो दिलि ख़ुशि थी वेंदो